हँ हम जे छै से दिल्ली से आबै छियै बच्चा ओच्चा लए कऽ तऽ जे छै से अहाँ गाड़ी घीच देबै ड्राइबर केँ तऽ जेनाइ छै झक दऽ कऽ जेबै तहिके बाद देखैत छियै फेर जाममे फँसि गेलियै तऽ यौ डरेबर साहेब रस्ता आओर कोनो छै बढ़िआँ सीधा जाममे जे ई फँसि गेलियै तऽ जयबै झब दऽ कऽ नहेबै सोनेबै ओहिमे दू घण्टा अरामो करबै तऽ आओर कोनो ड्राइबर साहेब सीधा रस्ता छै तऽ ओहि दऽ कऽ निकालू गाड़ी जे जल्दी चलि जेबै खूब तऽ जगनी छै जेबै घर पर तऽ नहेबै धोबै आराम करबै तऽ जे रस्ता ड्राइबर साहेब बढ़िआँ छै ओहि दऽ कऽ चलू लए चलू तऽ धब दऽ कऽ जेबै आओर रस्ता कोनो छै बढ़िआँ जाएबला देखल यऽ अहाँके ड्राइबर साहेब जेनाइ छै जाममे तऽ फँसि जेबै तऽ फँसले रहि जेबै भरि दिना अहाँ ड्राइबर छियै अहाँके तऽ रस्ता ढेरी देखल रहै छै बढ़िआँ आओर रस्ता जे सीधा छै ओहि दऽ कऽ चलू जे जेबै झब दऽ तऽ स्नान पूजा करबै आ आराम करबै दू घण्टा रस्ता जे अहाँके देखल छै तऽ ओहिसे चलू जे बढ़िआँ होयतै झब दनी जल्दी पहुँच जेबै ड्राइबर साहेब अहाँ तऽ चलल छियै सगरी पता छै जे कोना कोन रस्ता जाइ छै ओहि दऽ कऽ जेबै जल्दी जेबै तऽ बढ़िआँ छै जे नहेबै धोएबै आराम करबै खाना पीना होयतै आ ई जाममे फँसले रहि जेबै तब तऽ काम गड़बड़ होइ जेतै तऽ जे दू दिना दू राति भए गेलै ओ झमेबै सीधा रस्ता जेबै ई जामसँ ई गाड़ी निकालू कहुना आब ई सीधा रस्ता चलू जे आओर दोसर रस्ता अहाँ ड्राइबर छियै तऽ देखल होयतै ओहि रस्ता से चलू जे बढ़िआँ होयतै ओहिसे चलू तऽ देखल यऽ ने डरेबर साहेब तब ओ चलू ओहिमे जेबै जल्दी तऽ ठीक रहतै